भोपाल ज़िले में स्थानीय सरकार राजनीतिक संरचना काफ़ी खराब है जैसे जो सरकार है भोपाल ज़िले में वो जिस प्रकार कई प्रकार की योजनाएँ लाती हे कई प्रकार की स्कीमें लाती हैं पर क्या होता है कि उसका पूरी तरीके से उन चीज़ो को अमल में भी नहीं लाया जाता है जैसे कि अगर फ़िलहाल में अपन बात करते हैं कि लाडली बहना योजना जो उन्होंने लाए थे उसमें इनके द्वारा जब इसको चालू दोबारा से चालू करने का जब एक आदेश पारित किया गया उसके बाद इन्हीं की सरकार में घोटाले पकड़ाए गए फिर वो चीज़ दोबारा से अभी तक चालू नहीं हुई है फिर अब चुनाव आ गए हैं फिर इनकी काफ़ी जगह ये योजनाएँ चालू हो गई हैं और उसी योजना को फिर से उठाने लगे हैं कि हम इसमें इतना रुपया देंगे तो इस प्रकार से जो इनका राजनीतिक तरीका जो है काम करने का वो मुझे खुद में काफ़ी बेकार लगता है जो कि सही तरीके से होना चाहिए